वर्तमानमे हमर पसन्दीदा आध्यात्मिक गुरु देवकी नन्दन जी छथिन हुनका बारेमे हमरा यूट्यूब टी वी सब सॅं पता चलल आओर हुनका हम बहुत ही हृदय सॅं गुरु मानै छी आओर हुनकर विचार पर अमल करैत छी